खेती पूरी तरह से मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है यह बात बिल्कुल सही हैं अगर यह किसानों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऋतु में कौन सी फसल होती है कौन सी बारिश में किस टाइप की फसल होनी है उनको कब उनको मतलब फसलों को पूरा करना है कब हटाना है कब इकट्ठा करना है कब इनमें से दाना निकालना यह सब चीज़ें किसानों पर निर्भर करती है यह उनकी जानकारी पर निर्भर करती है बात करें अगर बर्बाद होने की फसल तो अभी हाल ही में एक बिना मौसम की बरसात हुई थी तब तब लोगों की काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई थी किसानों को भारी नुकसान इससे चुकाना पड़ा था लेकिन यह तो कुदरत की बात है बारिश को कोई नहीं रोक सकता वह कभी भी हो सकती है तो इसके लिए अगर विकल्प की बात करे तो सरकार ऐसे किसानों को ऐसी बहुत सी छूटें देती है ऐसे बांड्स है बहुत से लोन उपलब्ध कराती है जिनसे वह अपने जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई कर सके बिना ब्याज के लोन देती है थोड़ी बहुत ऐसे कुछ हाँ योजनाएँ है जिनसे किसानों को लाभ जो किसानों का भारी नुकसान हुआ है उनसे यह लोग अपने नुकसान की भरपाई कर सके तो यह हमारे मतलब यह भी एक विकल्प है कि सरकार ने इनके लिए भी एक मतलब योजनाएँ कुछ न कुछ बनाई है